आंथ' दोरोङारि महरै रेबगनजों लेखा बिलाइयाव लिरनायखौनो साबसिन मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोंनि जि फरायनाय जिबन जोङो जेब्ला रेबगनजों लिरो जोंनि हेन्डराइटिंफ्राबो स्पिद जायो आरो नांगौ समाव गोबां समाव माखासे समाव स्पिदफोर लिरनांगौ गोनांथि जायो बेफोराव जोङो माखासे समाव प्रेक्टिसबो जायो जोंनि आखाय जि लिरनाय हुदा जि जेब्ला जों थायो होमब्ला जोंनि आखायाबो जोङो प्रेक्टिस जानायजों लोगोसे जोङो बानो रोङै जालाङो लिरबाय थानो मोजां मोनग्रा जायो आरो फ्रि टाइमयाव जेब्ला फ्रि टाइमावबो जोङो जेब्ला हेन्ड राइटिं प्रेक्टिस खालामो गोबां समाव जोङो माखासे स्ट'रिफोर माबि माबा ओरैनो लिरनानै प्रेक्टिस खालामनायजों जोङो माखासे जोङो स्ट'रिफोर जेन'बा सल' सल'मा फावथाइफोरबो जोङो सुजुनो हायो बेफोरबादि सुजुनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जि माखासे लिरनायनि प्रेक्टिस जे हुदा बेखौ जोङो बारायनो हायो आरो जोङो जोंनि जि गावनि बिजि प्रेक्टिस बेखौ गोख्रोङै लाखिबाय थानो हायो बेफोरनि थाखायनो आङो आंनि जि रेबगनजों लिरनाय लेखा बिलाइयाव लिरनाय हुदा बेफोरखौनो आङो बांसिन मोजां मोनो मबेइलजों एबा लेपटपजों लिरनाय खामानिखौ एकसुलि माने जेब्ला जोङो माखासे समाव गोनांथि जायो जेब्ला जोङो प्रिन्ट खालामो बेफोराव जोङो लिरनाया मोजां आरो जेन'बा जोङो माखासे समाव थाबबो जायो आरो माखासे समाव जोङो कारेकस'नाव अट'मेटिकबो जालांनाय जि जोंनि माखासे नांगौ समाव जि जोङो टाइप खालामनांगौनि समाव गोनांथि जायो अब्ला जों खालामनो हायो एकसुलि जोङो जेब्ला जोंनि लिरनो हाथावथाव जे आखायजोंनो लिरनो हाथावथाव जुदि जेबो गोनांथिद्राय गैयाब्ला जों आखायजों लिरनायानो मोजां मानो होनोब्ला जोङो जोंनि प्रेक्टिस जि हुदा बियो जोङो गोख्रोङै लाखिबाय थानो हायो आरो जों जेब्ला मबाइलजों एबा लेपटपजों जोङो जेब्ला टाइप खालामो अब्ला जोङो जोंनि माखासे जि सोरनोबा चेट खालामदों मेसेज जेब्ला जोङो बेफोरबादि गोनांथि जानाय बाथ्राफोर फोरमायहरनो गोनांथि जायो अब्लाल'सो जोङो बाहायोबा मोजां मानो होनोब्ला दानि जुगावथ' लिरनानै बांसिन लाइजामजों लिरनाय हुदायाबो गैला गासिबो जोंनि जि मबाइल जि लेपटप बेजों लिरनानैनो जोङो जोंनि मेसेजखौ सेन्ड खालामो जाहैबाय एकसुलि आंनि बायदिब्ला जोङो दोरोंहाय रेबगन लेखा बिलाइजों लिरनायानो आंनि थाखाय मोजां होन्नानै आङो सानो आरो